हेलो के बजै छी कहली जिम करैके छै हमरा हँ

हँ अ अच्छा आओर क्या करना है नहि शरीर नहीं बनता है हँ

आर सब की करबै जे शरीर बनतै तऽ ठीक हय आओर सब शरीर बनतैे ने तब अच्छा ठीक हय

आओर दौड़लोसँ की की फायदा छै ठीक छै तऽ राखै छी